बिगिनर फ्रेंडली आसन सी में गल्ल करांऽ अगर तां में एह् आखना चाह्न्नां ऐ कि सारें आसनें च सारें कोला बधियै आसन जेह्ड़ा ऐ ओह् सूर्य नमस्कार आसन ऐ सूर्य नमस्कार आसन अस सारे मिली जुलियै करी सकने होर ओह्दे बहुत सारे फायदे साढ़े शरीर गी होंदे न जिसी की अगर एह्दी पूरी विधि पता ऐ ते उस विधि विधान कन्नै अगर अस सूर्य नमस्कार आसन गी करने न तां ओह् बड़ा गुणवत्ता आह्ला आसन ऐ असें ई केईं सारे रोग समाप्त होई सकदे न उस आसन कन्नै फिर ओह्दे कन्नै अगर कुसै कोल अगर जादा टाइम होऐ तां अस सूर्य नमस्कार आसन कन्नै अस होर बी जेह्ड़े बड़े साधारण आसन न योगा आसन गी जोड़ी सकने न होर अस होर आसन करने गी टाइम देई सकने न जेह्दे कारण असें गी अपने शरीर खाली बाहरी शरीर ई साढ़ा मजबूत निं होंदा अ अस आंतरिक शरीर दे तौर उप्पर बी अस बडे़ मजबूत होई सकने न ओह्दे कन्नै फिर अस बाद च ध्यान मुद्रा च बैठियै सुख आसन च बैठी सकने न सुख आसन च अस अपने मन बुद्धि गी स्थिर करियै अस अगले आसन करने आस्तै त्यार होई सकने न जेह्दे बिच ऐ पद्मा आसन ऐ पद्मा आसन च ऐ तुस फिर इक टाइगर पोज आखदे ना जिसी ओह् करी सकने न ओह्दे हा बाद च बहुत सुक्ष्म आसन जेह्दे बिच तितली आसन आइंदा ऐ पच्छिमोत्तान आसन आइंदा ऐ ओह्दे कन्नै होर बडे़ सारे आसन जि'यां वज्रासन आंदा ऐ ओह्दे हां बाद च मन्डूक आसन आइंदा ऐ शशका आसन आइंदा ऐ एह् जेह्डे़ बडे़ साधारण आसन न अस अपने शरीर गी अच्छा रक्खने आस्तै दिन प्रतिदिन करी सकने होर एह् अस इक सामुहिक प्रैक्टिस बी करी सकने न होर एह्दे आ बाद च कुछ होर बी साधारण आसन खडे़ होइयै ताड़ आसन ऐ बुजक आसन ऐ एह् बी अस साधारण हर जगह् कोई ना कोई सामुहिक प्रैक्टिस करी सकने न बाकी कुछ बहुत मुश्किल आसन बी हैन जि'नें गी करने आस्तै असें गी बाॅडी दा शरीर दा वार्म अप बड़ा जरूरी ऐ होर शरीर गी खु'ल्लियै कि अस उ'नें आसनें गी बी करी सकने न शीर्ष आसन ऐ चक्र आसन ऐ वृश्चिक आसन ऐ एह् थोह्ड़े टफ कठिन आसन आइंदे न इ'नें गी अस करी सकने न अगर साढ़े शरीर गी कोई रोग निं ऐ अस बिलकुल फिट न अस साढ़ा स्वास्थ्य ठीक ऐ ते अस प्रतिदिन सुक्ष्म आसन कोला स्टार्ट करियै होर स्थूल आसन करी सकने यदि अस अपने नियमबद्ध तरीके कन्नै निं करने न तां साढ़ा शरीर हर कम्म आस्तै त्यार रेही सकदा ऐ जि'यां कुसै आखै दा होऐ कि स्थिर बुद्धि होर मन अगर ऐ तां ओह्दे बिच ई अस अच्छे कम्म गी बी करी सकने न अगर बुद्धि मन स्थिर निं ऐ तां अस अच्छे होने दे बावजूद बी अच्छे कम्म निं करी सकदे न में एह् आखना चाह्न्नां ऐं कि एह् मेरी हाॅबी थी होर में इस हाॅबी गी अपने तक ई सीमित निं रखना चाह्न्नां ऐं बाकी आह्लें गी बी इस गल्ल दे अनुसार इ'यै संदेश देना चाह्न्नां ऐं कि अपने शरीर गी स्वस्थ रखने आस्तै जरूर अपने शरीरै आस्तै योगा करना आस्तै समय कड्ढो तुस होर हर इक कम्म आस्तै तुस अच्छे रेही सकने न